जि'यां कि तुसें मिगी इक्क सोआल पुच्छेआ कि आर्ट इस एज लेई बच्चे लेई स्हेई ऐ केह् गलत मतलब कि स्हेई ऐ जां नेईं ऐ मेरा मानना ऐ कि जिसलै बच्चा तीन साल दी उमर बिच होंदा ऐ उसी थोह्ड़ा बहोत ड्राइंग बनाने दा शौक होंदा ऐ अगर तीन साल दी उमर बिच गै शुरू करी लै आना जां आने आह्ले टाईम गी पर उसी बी किसै बी तरीके दी मुश्कल आई निं सकदी की बच्चा अगर आर्ट बनाना बनाई सकदा ऐ तीन साल दी अपर बिच बनांदा बी उऐ की मतलब अगर किश हबी बनाऽ आर्ट बगैरा क्या कुसै गी छोटा मोटा कि मतलब जेल्लै बच्चा तीन साल दा होंदा बच्चे गी किन्ना करदे कि ओह् ओह् होना बच्चा जादै कोला जादै कुसै घर दी मतलब इ'यै अस बनांदे रेह् जेल्लै अस अपने टाईम दी गल्ल कराने आं जि'यां मतलब में होंदा हा अपने टाईम दी इक्क छोटा जेहा घर बनांदे हे अस मतलब कि ड्राइंग पर अगर बच्चा ओह् बनाना सिक्खी लै ते आने आह्ले टाईम पर अगर ओह् पूरा प्रेक्टिस करदा र'वै ते आने आह्ले टाईम पर ओह् फ्रोफेशनल बनी सकदा ऐ ते उसी किसै बी किसै बी जरूरत मतलब की अगर अपने आह्ले टाईम पर ओह् अपना बिज़नेस टाईप जेह्ड़ा स्टार्ट करी सकदा ऐ